میں کپڑے دھونے میں ایک خاص خیال رکھتا ہوں کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہوں کیونکہ پانی بہت قیمتی چیز ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور ہمارے خاص زندگی میں بھی اور جہاں تک ہو سکے دو دن میں ہی کپڑے دھو لینا چاہیے جس کے وجہ سے پانی زیادہ ضائع ہونے کی زیادہ ضائع نہیں ہوگا اگر آپ آٹھ دن میں کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے کیونکہ اس میں کپڑے بھی بہت ہوتے ہیں اور پھر دو دو تین تین ٹائم اسے کھنگالنا پڑتا ہے دھونا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اگر آپ دو یا تین دن میں اگر آپ کپڑے دھوتے ہیں تو وہ بہت ہی کم پانی استعمال میں لے سکتے ہیں اور دوسری بات وہ ہے جو خشک کپڑے یعنی کہ سوکھنے خشک ہونے خشک کیسے ہوتے خشک جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے تبھی کپڑے دھونا چاہیے جلدی سے جلدی کپڑے بھی سوکھ جاتے ہیں اور جب اگر برسات کے موسم میں اگر کپڑے دھوتے ہیں تو اسے اگر ہمارا ہال بڑا ہے تو ہال میں ہم وائر وغیرہ بند باندھ کر اس کے اوپر کپڑے سکھا دیتے ہیں اور فین بھی کھول دیتے ہیں اور کولر بھی کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے جلدی سے جلد سوکھ جاتے ہیں